دیکھیے اسمارٹ فون کے فائدے تو بہت سارے ہیں جیسے کہ اس میں ہم واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں نیوز دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سے اسٹیٹ میں کیا حالات ہے بیرونی ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہم ایک اسمارٹ فون سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن اِس کے کچھ نقصان بھی ہے وہ یہ ہیں کہ جب ہم اِسے ضرورت سے زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے آنکھوں پر اور ہمارے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کی جو بینائی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے اور دماغ کی جو توانائی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور بس فون ہی دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں ہماری بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ سست ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چاہئے کہ اسماٹ فون کو صرف ضرورت کی تحت استعمال کریں اس کو ہمیشہ اپنے سے اپنے نیچے کی جیب میں رکھیں اوپر کی جیب میں نہ رکھیں کیونکہ اوپر کے جیب میں رکھنے سے جو اُس کی سینسرس ہوتے ہیں وہ نکل کر ہمارے دل کو بھی کمزور کر دیتے ہیں سو لہٰذا بہت کم دیکھ تو لہٰذا اسمارٹ فون کا جو استعمال ہے وہ ضرورت کی تحت کریں بار بار اپنے بچوں کو بھی نہ دیں